आं क'क्राझार जिल्लायाव जायगायारि दावबायनाय हिसाबै गोबां जायगाफोर दं जेरै रायम'ना नेसनेल पार्क चक्रशिला वाइल्ड लाइप सेनसुरी बेनि सिङावनो दङ जोंहा दिबलाइ दिहिरबिल आरो गोबां बेरायग्रा दाब दाब जायगाफोर दङ बेफोरावहाय थांनाय फैनायनि हान्था मेलाया गोबां रोखोमै दङ जेरै रायम'ना नेसनेल पार्कखौ जेब्ला बेरायनो थाङो अब्ला जोङो बासफोरजों थांनो हायो थोंजों बासनि थाखायबो गोबां सुबिदा होननै होबाय आथिखालाव आरो बेनि अनगायैबो गावबा गावनि गारिफोर लानानै थांनो हायो दानि जुगावथ' गोबां मानसिफोरा दावबाय हैयो ओरै बाइक स्कुटि गावबा गावनि पार्सनेल कार बेफोर लानानै गोबां थाङो ओरै दिहिरबिल दिबलाइ बेफोरावबो गोबां लाइमोनफोरानो सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय बेरानो लाइक रिक्रिएसनेल साइडस बेफोरनि थाखाय बाहायो आरो चक्रशिला वाइल्ड लाइप सेनसुरी बेफोरावबो बेफोरावबो गोबां बोथोरखौ लानानै समजों लानानै गोबां गेलेनाय बादायलायनाय बायदि कम्पिटिसन बेफोरखौबो खालामो आरो दङ बाउखुंग्रि हाजो बाउखुंग्रि हाजोआवबो बोसोरफ्रोमबो बोसोर गोदानाव लाइक बैसाग दानाव नि समावहाय एप्रिल दानाव बोसोरफ्रोमबो गोबां बाउखुंग्रि फोरबोजों लोगोसे गोबां गेलेनाय बादायलायनाय बायदि बायदि हाबा हुखा फोरखौहाय लानाय जायो जेराव गोबां दाब दाब जायगानि मानसिफोरा दावबायनो फैयो बादायलाय फैयो आरो गोबां बायदि बायदि खाबुफोर बियावहाय होनाय जायो